साढ़े इद्धर दा टैकनिकल दा बौह्त सिस्टम इन्ना स्हेई निं ऐ साढ़े एरिये च एह्दे कन्नै सानूं केह्ड़े केह्ड़े इशू दा सामना करना पौंदा ऐ ओह् अज्ज में तोआढ़े सामने रक्खना फॉर अग़्ज़ैंपल साढ़े इद्धर सब तो जादा इशू बनदा कनैक्टिविटी इशू दा साढ़े इद्धर जेह्ड़ी नैट दी रेंज़ ऐ ओह् बड़ी घट्ट ऐ जेह्दे कन्नै साढ़े नैट बड़ा सलोह् ऐ साढ़ी कनैक्टिविटी दा बड़ा सारा इशू आंदा जेह्ड़ा हर इक स्टूडैंट गी फेस करना पौंदा अगर स्टूडैंट कोई बी स्टडी दे रिलेटिड़ कुछ पढना चांह्दै होऐ जां कुछ बी करना चांह्दा होए उस्सी ओह् इशू फेस करने पौंदे नैट दी फैसिलिटी बड़ी घट्ट ऐ इद्धर नैटवर्क दी बड़ी जादा प्राब्लम ऐ सैंकड़ चीज एह् ऐ केह् साढ़े इद्धर कोई लाग्गै धीगै कोई कैफे निं ऐ जेह्दी बजह कन्नै केह् होंदा कि कोई स्टुडैंट ने फॉर अग़्ज़ैंपल फार्म फिल्ल करना होए कोई गौरमैंट अग़जाम दी त्यारी करा दा कोई फार्म फिल्ल करना होऐ ते उस्सी ओह्दे लेई सीटी च जाने पौंदा जेह्दे कन्नै केह् होंदा इक ते औह्दे टैम दी बैस्टेज़ होंदा ऐ होर दूसरी चीज़ एह् ऐ कि उस्सी अक्सपैंसिव ओह् चीज़ पेई जंदी ऐ कंपैरिज़न कि अगर उऐ चीज़ इत्थै खु'ल्ली जाए जि'यां फॉर अग़ज़ैंपल साढ़े इद्धर पंचैत घर ऐ अगर उत्थै बी इक लाग्गै धीगै कंप्यूटर दा सैटअप होई जाए जेह्दे बिच्च नैट्ट दी फैसिलिटी प्रोवाईड़ करी जाए जेह्दे कन्नै केह् होंदा कि कोई बी स्टुडैंट दी कोई बी परेशानी आ दी ऐ जां फॉर अग़्ज़ैंपल ओह् स्टुडैंट बी निं ऐ इक आम नागरिक बी साढ़े इद्धर दा कोई पर कोई बी ऐ अगर ओह् फार्म फिलअप करना चांह्दा ऐ उस्सी बाह्र जाना पौंदा ऐ जि'यां फॉर अग़्ज़ैंपल अजकल्ल दिक्खो ऑन लाईन होई गेदे अगर असें कुछ बी ऐपलिकेशन बगैरा फिल्ल करनी होए कुछ बी फार्म लगाना होए ओह् चाहे किसान दा होए चाहे किसान दे रिलेटिड़ कुछ बी परेशानी होए जि'यां फॉर अग़्ज़ैंपल तसील दा गै कुछ कम्म होेए ओह्दे लेई उस्सी केह् होंदा कि उस्सी बाह्र जाने पौंदा ओह्दे कन्नै केह् होंदा इक ओह्दे टैम दी बेस्टेज़ होंदी इक ते फॉर अग़्ज़ैंपल अगर कोई मतलब नौकरी आह्ला बंदा प्राईवेट च ऐ लग्गे दा अगर ओह् अपनी छुट्टी लेइयै उद्धर जाह्ग दे इक ते ओह्दी टैम दी बेस्टेज़ होनी दुआ ओह्दा नुकसान बी होना सो इ'यै चीज़ अगर साढ़े अपने ग्रांऽ च अगर साढ़े एह् चीज़ां रिसोर्स अगर अवेलेवल होई जान जेह्दे कन्नै केह् होना साढ़े इद्धर अस्पर्टीस बधी जानी होर एह्दे कन्नै केह् होना कि अच्छा रिसपांड़ मिलना लोके गी ओह्दे कन्नै केह् होना कि फॉर अग़्ज़ैंपल इक बेरियर ऐ कि भाशा दा साढ़े इद्धर दी भाशा जि'यां नार्मल लोग अगर डोगरी बोलदे ओह्दे कन्नै केह् होना इक लैंगवेज़ इक बेरियर बनी जंदा ओह्दे बिच्च मेन इंपार्टैंट चीज़ में तोआढ़े सामने रक्खा दा हा कि साढ़े इद्धर इक लैंगवेज़ इक बड़ा बेरियर बनदा ठीक ऐ होर होर चीज़ ऐ इद्धर सोर्सिस बी बड़े लिमटिड न फॉर अग़्ज़ैंपल कि चलो नैट्ट दी गै अगर गल्ल छैड़चै इद्धर लाईट दा गै इन्ना इशू ऐ फॉर अग़्ज़ैंपल अगर अस कुसै होर एरिया च चली जाच्चै सीटी मैकसिमम टाईम लाईट रौंह्दी ऐ इद्धर लाईट दी इन्नी जैदा मतलब तुस आक्खी सकदे इन्ना जैदा इशू ऐ ना लाईट अगर केह् होंदा कि केईं बारी पूरी पूरी रात लाईट नेईं आंदी ऐ एह्दे कन्नै केह् होंदा कि स्टुडैंट बचैरे सफर करदे अगर किसे दा अग़जाम ऐ बच्चे दा किसे दा बोर्ड़ अगंज़ाम जि'यां चला दे हे पिच्छें ते अग़ज़ाम दा इशू उप्परों इन्नी जैदा गर्मी पवा दी ऐ छोटे छोटे बच्चे होंदे उ'नें गी परेशानी दा सामना करना पौंदा ओह्दै कन्नै ते एह् सारी चीज़ां बड़ा नुकसान दिंदियां न ते इस चीज़ां गी में आक्खा ना कुछ ना कुछ सैल्यूशल होना चाहिदा एह्दा होर कम्यूनिटी गी स्पोर्ट मिलनी चाहिदी सानूं इशू दा जेह्ड़ा फे स करना पौंदा ऐ होर इद्धर दी बड़ी पुरानी तकनीक कन्नै एह् चीज़ां फॉलो होंदियां न मतलब अगर अस दिखचै इंडिया कुदै दा कुदै पुज्जी गेदा लेकिन अज्जें इद्धर बी साढ़े ग्रांऽ च बड़ी बैकब्रड़ एरिये च मतलब गनोंदा ऐ क्योंकि एह्दे च इलैक्ट्रिसिटी गै अगर अस गल्ल करचै कि फॉर अग़्ज़ैंपल बड़ी सारी न्यूज़ च इस इंफ्रमेशन सुनने होन्ने कि इन्नी इन्नी टैकनॉलजी अड़बांस होई इन्नी इन्नी टैकनॉलजी आई अजकल्ल गल्ल करचै कि आर्टिफिशल टैकनॉलजी आई बट साढ़े इद्धर अज़्जें इलैक्ट्रिसिटी गल्लां गै लोग सफर करा दे ने इलैकट्रिसिटी गै प्रॉपर निं आ दी तिन्न तिन्न चार चार घैंटे दा केईं बारी ते पूरी रातीं लाईट निं आंदी ऐ ओह्दे कन्नै केह् होंदा कि नैट्ट दा इस्तेमाल गै कि'यां करना अगर फॉर अग़्ज़ैंपल कदैं नैट्ट दा कनैक्टिविटी है बी ऐ जां ते उ'नें इस्तेमाल गै कि'यां करना अगर बैट्री गै निं फोन दी बैट्री गे निं चार्ज होऐ नैट्ट गै निं आए लाईट डतगुपू़ गै निं आए ते केह् करना ओह्दे कन्नै केह् होंदा कि दिक्खो हून जिस हिसाब दी गर्मी पवा दी ऐ गर्मी दा किन्ना सामना करना पौंदा ऐ सारें गी सो मेरी रिकवैस्ट ऐ कि एह् चीज सारे जेह्ड़े इशूज न रिज़ाल्ब होइयै फॉर अग़्ज़ैंपल जि'यां साढ़े इद्धर दे लोग न जेह्ड़े बचैरे ऐजुकेटिड़ नेईं न उ'नें केह् फॉर अग़्ज़ैंपल बाह्र जाने पौंदा इद्धरां दूर जाने पौंदा अगर कोई फार्म छोटा जा फार्म फिल्ल करना अजकल्ल सारा प्रॉसैस ऑन लाईन होई गेदा अस अजकल्ल दिखचै कि अगर अस हस्पिटल च कुतै बी जाच्चै उत्थेै बी फॉर अग़्ज़ैंपल साढ़े इत्थै डिस्पैंसरी उत्थै बी ऑन लाईन आह्ला सिस्टम हर जगह होई गेदा इस चीज़ां दी रोक थाम होनी चाहिदी कि जेह्ड़े अनपढ़ न उं'दे लेई इक पर्सन मतलब अवेलेवल होनी चाहिदी जेह्ड़ा उ'नें गी प्रापर गाईड़ करी सकै सखाई सकै कि एह् चीज़ां इ'यां करो एह् चीज़ां इ'यां करो तां कि उ'नें गी थोह्ड़ी समझ लग्गी सकै क्योंकि ओह् ते अनऐजुकेटिड़ ऐ उ'नें गी कि'यां पता लग्गना कि एह् चीज़ इ'यां होनी ऐ क्योंकि टैकनॉलजी दा अड़बांस जमाना अजकल्ल हर इक चीज़ ऐप दे थ्रू आ दी ऐ सो मेरा मनन्ना ऐ कि उ'नें लोकें गी बी गाईड़ कीता जाऽ इक सैशन अटैंड इत्थै कीता जाऽ अवेयरनैस कैंप इत्थै लग्गे जान ठीक ऐ जेह्ड़े बचैरे पढ़े लिखे दे नेईं हैन उ'नें गी थोह्ड़ा नॉलेज़ दित्ती जाऽ कि नैट्ट केह् चीज होंदी ऐ कि'यां इस्सी इस्तेमाल होंदा ऐ सारी चीज़ां फॉर अग़्ज़ैंपल कुश ऑन लाईन ट्रासफर करने होन कुसै गी पैसे उ'नें गी एह् निं पता कि कि'यां ऑन लाईन पैसे ट्रांसफर करदे न सो एह् सारी बड़ी सारी चीज़ां होई गेइयां मेन इशू इत्थै इ'यै कि इत्थै इलैक्ट्रिसिटी दा बड़ा जैदा पंगा ऐ इलैक्ट्रिसिटी लाईट ते आंदी निं ऐ इक कनैकटिविटी दा इशू ऐ जेह्दे कन्नै केह् होंदा कि सानूं बड़े लोकें बी बड़ी सारी चीज़ेें दा सामना करनां पौंदा ऐ ठीक ऐ होर अगर इद्धर रिसोर्सिस अच्छे होई जान इत्थै पंचैत घर च बी अगर कैफे लग्गी जाऽ नैट्ट दी प्रोवाईड़ फैसिलिटी होई जाऽ पूरा प्रापर कंप्यूटर दा सैटअप लग्गी जान उत्थै अगर इक नार्मल बंदा बैठे अगर ओह् सारें लोकें दी सल्यूशल जिन्नी बी परेशानी उं'दा हल करै ते बड़ी सारी चीज़ा ओह् आसान होई जानियां